हमलोग जब सुबह उठते हैं जो सोकर उठते हैं तो सूर्य महाराज को परनाम करते हैं उगते सूरज को परनाम करना चाहिए हमलोग जब सूर्य को परनाम करते हैं जब देखते हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं सूर्य महाराज बहुत अच्छे लगते हैं एकदम लाल लगते हैं अग्नि की तरह और निकलते हैं बहुत अच्छा बहुत बड़ा लगते हैं सुन्दर लगते हैं देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे सूर्य महाराज ऊपर आते हैं उसके बाद जब शाम होती है तो डूबने के समय में दिनभर सूर्य महाराज बहुत उज़ाला देते हैं रौदा देते हैं बहुत अच्छा लगते हैं इधर से उगते हैं और उधर जब अस्त होने का समय आता है उस समय सूरज महाराज जो है बहुत फिर वही सुबह वाला रंग ले आते हैं जो जैसे उगते समय सूरज बहुत अच्छा लगते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं लाल बुदन्ग भुजन्ग रहते हैं इसी तरह जब डूबने का समय आता है सूरज जब अस्त होने लगते हैं तो हमलोग देखते हैं उगते सूरज और डूबते सूरज को तो बहुत आदमी हमलोग तस्वीर भी खीँच लेते हैं तस्वीर भी खीँचकर रखते हैं कितना सुन्दर कितने ख़ूबसूरत लगते हैं सूर्य महाराज उगते समय और डूबते समय उसी तरह हमलोग छठ परब भी करते हैं तो शाम को सूर्य को डूबते समय हमलोग अघ्र्य देते हैं घन्टा दो घन्टा तीन घन्टा हमलोग सूर्य महाराज को परिक्रमा करते हैं उनकी आराधना करते हैं और सुबह में भी जब सुबह होता है हमलोग चार बजे बजे सबेरे सूर्य महाराज का इन्तज़ार करते हैं पानी में खड़ा हो करके उनको प्रार्थना करते रहते हैं सूर्य महाराज के निकलने का इन्तज़ार करते रहते हैं सूर्य गीत गाते हैं छठ मैया को सूर्य महाराज को मनाते हैं उनकी आराधना प्रार्थना करते हुए सूर्य महाराज जब जब उगने लगते हैं सूर्य महाराज तब हमलोग हैं उसको अरघ देते हैं सूर्य को उगते हुए जल देते हैं जब सूर्य उगते रहते हैं जब जिस समय निकलते हैं सूर्य महाराज और जिस समय डूबते हैं सूर्य महाराज उस समय हमलोगों को अरघ देने से उनका जल ढारने से बहुत लाभ मिलता है इसीलिए हम सब नागरिक लोग सूर्य महाराज को मानते हैं उनको देवी देवताओं के सम्मान देते हैं मानते हैं सूर्य महाराज को जल उगते सूरज और डूबते सूरज को देना चाहिए हमलोग छठ परब में दो दिन सूर्य महाराज की आराधना करते हैं और उनको सुबह भी जल देते हैं और शाम को भी जल देते हैं उगते सूरज को भी देखते हैं और डूबते सूरज को भी देखते हैं अभी भी बहुत अच्छा लगते हैं जब सूर्य महाराज सुबह सुबह निकलते हैं एकदम लाल भुजन्ग लगते हैं और शाम को डूबने के समय भी वह अपना वही रंग लाते हैं